मूँगके दालि खइते शक्ति देहमे आबय छै बूटके दालि खइबय देहमे शक्ति अइतय बुलन्द हेबय पालकके साग खइतय कोबीके सब्जी खइतय आलूके सब्जी खइतय बुलन्द देहमे अइतय दूध खइतय देहमे बुलन्द अइतय बूट फुलाइके खइतय मूँग फुलायके खयतय कि कहय छै काजू खइतय किशमिश खइतय सब किछु खइतय फल फलिहारी खइतय सब किछु खइतय देहमे किआ नहि शक्ति अइतय दूध गरम गरम पी लेतय शक्ति देहमे अइतय बुलन्द होतय देह जे चीज खइतय देह देहमे शक्ति अइतय रोटी खइतय गरम गरम रोटी दूध गूड़िके खाय लेतय देहमे बुलन्द आ जेतय शक्ति अइतय काजू किशमिश खइतय बादाम खइतय सबकिछु खइतय फल फलिहारी खइतय बूटके फुलायके खाय लेतय फूलय लऽ मूँग बूट फूलय लऽ दै देतय रातिके भोरके कुल्ला करिके दतमनि करिके अइतय पैखाना बाथरूम करिके अइतय बस खाय लेतय तकर बाद चावल दालि बनतय खाय लेतय किआ नहि अइतय देहमे तकर बाद बेरके दूध रोटी खइतय सब्जी रोटी खइतय कोबीके सब्जी रोटी आलूके रोटी सब्जी रोटी खइतय देहमे शक्ति औतय किआ खायके अपना मोनमे छै अपना देहमे शक्ति बनबयके छै ई तऽ अपना हाथमे छै काबूके छै शक्ति बनबयके अपना हाथमे छै ई अपना देहमे बुलन्द बनेबय केना बनतय कमजोरी होइतय से नहि किछु खेबय तऽ देहमे कमजोरी किआ नहि अइतय दू साँझ सहि जेबय पबनी कए लै छियै दू साँझ तऽ हकहक देह करय लगय छै कमजोरी आइ जाइ छै अब वएह खयबय पीबय तऽ देहमे बुलन्दि आइ जेतय बुलन्द बनि जाइ छै देहमे शक्ति आइ जाइ छै सब किछु खाइ लै छियै एक गिलास दूध पी लै छियै डिब्बावला पानि पी लै छियै पा देहमे बुलन्द आइ जाइ छै बुलन्द तऽ अपना हाथमे छै देहमे शक्ति बनबयके छै बुलन्द बनि जेबय भए जेतय शक्ति अइतय खून बनय लगय छै खून जखनिये देहमे आइ जाइ छै दनदन दनदन खून करय लगय छै देहमे बुलन्द आइ जाइ छै किआ नहि अइतय बुलन्द बनबयके अपना बुलन्द अपना देहमे छै करयके शक्ति आइ जाइ छै जे चीज मोन होतय आम खाइ लए छै आमके समयमे आम खाहो लीची खाहो जे चीज खयने जाहो देखहो देहमे शक्ति केतना आबय छै टिकुला खाहो ई खाओ उ खाओ फल फलिहारी खयने नहि जाहो देखहो कते देहमे शक्ति आबय छै जते जे खयने जेबहो देहमे शक्ति आइल जाइ छै दूधके समयमे दूध पीनाय एक गिलास पी लहो सब किछु खायके सुतयके बेरियामे दूध पी लहो एक गिलास देखहो केतना शक्ति आइ जाइ छै शक्ति तऽ अपना देहमे छै अपना मोनमे शक्ति बनबयके छै खयने पीने जेबहो शक्ति आयल जेतौ आइ जयतौ शक्ति अपना देहमे शक्ति बनबयके बुलन्द आ नहि कमजोर बनयके छै अपना देहमे कमजोर बनि जाहो दू साँझ सहि जा देहमे कमजोरी आइ जाइ छै पबनी करय लगय छै दू साँझ सहि जाइ छै बस बड़का पबनी करय छै बस कमजोरी आइ जाइ छै एकादशी करि लै छै कमजोरी आइ जाइ छै वएह दू साँझके बाद खाय लै छै बस आइ जाइ छै देहमे बुलन्दी दूधे एक गिलास पी लै छै केला खाय लै छै नारङ्गी खाय लै छै सेब खाय लै छै देह बुलन्द बनि जाइ छै कते खयतय खाय छै लोक तऽ बुलन्द बनि जाइ छै नहि खाहो तऽ कमजोरी हो जाइ छै तऽ अपना हाथमे छै मूँगके दालि केराउके दालि बूटके दालि जे चीजके दालि पबय छै एगो खेसारी छोड़िके सब दालि खाहो ने देखहो शक्ति कते देहमे आइ जेतौ एतना एतना चीज खयने जाहो बस शक्ति आइ जयतौ कते चीज खैबहो चावल लोग कहय छै कथी लए घट्टा गुण्डी खाइ छै तऽ कमजोरी आबय छै केसौर चाउरके भात खेतय तऽ बासमती चाउरके भात खाइ छै तऽ ओइमे लोग बुलन्द आइए जाइ छै मोटका चाउरके भातमे नहि होइ छै ओ घट्टा नेहत रहय छै लोग चावल चुनियौके ने लोग खाइ छै बासमती खाइ छै तऽ मुँहमे बिला जाइ छै हवा नहिते होइ छै कथी लए खाइ छै फुल्का रोटी खाइ छै छाँटि कूटिके खाइ छै उ चावल उ रोटी कते बढ़िआँ मुलायम होइ छै खाइमे वएह बात छै देहमे बुलन्द होइ छै खाइयौमे मोन लगय छै तऽ देहोमे शक्ति आबय छै बुलन्द होइ जाइ छै